मैगं थायगं गायनानै जोङो बिमा बिफानिफ्राय जों सोलोंनानै लाखिदों आरो बिदिनो माइ गायो फानो मैगं थायगं गायो जोगोनार लाव बेफोरखौ फानो फाननानै जों न'खराव सोलियो आरो जोंहा बिदिनो थारुन सबायबिमा जिंखा गायो जों मोजां मोननानै बेफोरखौनो मावनानै दङ आरो बेजोंनो सोलिनानै थायो जोङो दा जानाय लोंनाय आरो जोंहा बिदिनो थारुन माबा माबि गायो जा दं बेखौनो जों मावला बायनानै थायो आरो हाजिरा मुजिरा मावो बिदिनो माबा माबि मावो